हॅलो आं हांव न्हय हांव फाल्यां फाल्यां गोंयां गोंयान येवपाचें आसा आनी म्हापशा म्हापशा रावतलें म्हाका वॉटर स्पोर्टासचे कितें खंय कितें कितें आसा आनी कितें तुमचे पॅकेजीस आसा तें सांगूंक शकता आमी पार्क आमी पार्क हॉटेल पार्क रावल्या कलंगूट

हय हय सगले सगले सगले तुमी तुमी सांगात कितें कितें आनी तुमचे पॅकेजीस कितें ते सांगा आमी अरावंड व्ही आर अरावंड ग्रूप ऑफ आमी स जाणांचो ग्रूप आसा कळ्ळें ऑल इन द सगळे सगळें अशे तेवीस वर्साच्या ग्रुपान आसात तुमचें कशें पॅकेज तुमी पिकअप बी पिकअप करतले आमकां हय बरें बरें

ओके आं आनी एका एका मोटरबोटीर कितले आसतात आं ओके आं आनी तुमी लायव जॅकेट बी दितात न्हय आं आनी आं लायफ गार्ड आसात आनी आमचे बरोबर कितले जाण येतात तुमचे आं हां बरें ना ना थोडे चले आसात हय आनी तुमचें मागीर कितें हें बी आसा लंच लंच बी कितें आसा कितें मेळूंक शकता थंय काय तुमचे कितें पॅकेज आसता तशें सगले काय आमी भायर घेवपाचें हय हय हय आं आनी लास वर्सा एक केस जाल्ली तुमच्या तुमच्या बोटींतल्यान एकटे ते पे पे पॅराग्लायडींग करता आसतना सुटून पडिल्लें ते तुमी आतां कितें म्हूण प्रिकॉशन्स घेतल्यात आं बरें बरें ओके आनी आं कितलें पयशे तुमकां एडवान्स दिवचो पडटा काय मागीर दिवपाचे काय आतां आतां पयलीं धाडचे पडटात आं न्हय कित्याक आमी थंय येता तरी तुमी आनी कोणाकूय व्हेलें जाल्यार आमकां जाल्यार रावचें पडलें ना आमचो दीस वाट लागतलो आं बरें कितल्यांक कितल्यांक पावचें पडटा हें सगलें करपाक आं आं आं आनी हें आतां ऑफ सिजन म्हणटात न्हय सो तुमी आतां तुमचें केन्ना बंद जावपाचें काय आसा चालू तुमचें हां बरें बरें हां बरें ओके बरें थँक्यू